मुंहिंजी यादगारि मेमोरी इहा आहे त असां हिकिड़े दफ़े नानाणनि विया हुआसीं घुमणु उते टिकणु वियासी त असां सभिनिन सौटनि पाण में मिलि हिकिड़ी ट्रिप प्लान कई हुई घुमणु प्लान करण खां पोइ असां मंझंदि जो निकितासीं हिकु खनि त वञण में ई ॾाढी देरि थी चुकी हुई असां हिकिड़े रिसार्ट वञणु वारा हुयासीं शांती सागर रिसार्ट जिथे त असां ॾाढी मस्ती ऐं ॾाढो मज़ो कयो उते असांखे निकिरण में ई ॾाढी देरि थी वई जंहिंजे करे असांजो रिटर्न ऑटो कयलु उहो हली वियो घणी देरि उहो बीह न सघियो उहो असांखे मोटणु महिल ॾाढियूं मुश्किलातियूं थियूं रिटर्न ऑटो हुतां ॿियो न मिलंदो आहे त असांखे ॾाढी परेशानी थी पोइ हिकिड़े खुदा जे बंदे अची असांखे लिफ्ट ॾिनी ट्रक वारो हुयो हुन असांखे ॿाहिरि मेन रोड ताईं लिफ्ट ॾिनी त असांखे ॾाढो साहु में साहु पइजी वियो पोइ मेन रोड तां ॿियो ऑटो पकिड़े असां घर ताईं पहुतासी इन करे इहा यादगिरी मुंहिंजी कॾहिं न विसरंदी आहे